सर आपकी फ़र्नीचर की दुकान है लोकेसन बताएंगे सर कहाँ पर है अच्छा अच्छा द्रविड़ कहाँ पर है थाने पहले अच्छा अच्छा तो ये सब समान फ़र्नीचर वाला सब मिल जाएगा अच्छा जी जी अच्छा अच्छा जी जी जी हाँ अच्छा कुछ अच्छा कन्सेसन भी हो जाएगा कुछ अच्छा अच्छा मतलब यह अलमारी वग़ैरह कुर्सी और सोफा सब मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा कल यह दुकान खुलती है अच्छा हाँ हाँ हाँ जी काम शुरू होता है अच्छा जी जी जी जी जी जी हाँ हाँ हाँ जी जी

हाँ हाँ हाँ हाँ जी जी जी हाँ अच्छा सही जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा हाँ जी अच्छा जी जी कै बजे तक खुला रहती है दुकान शाम को शाम को कै बजे तक जी अच्छा तो आठ बजे

हाँ हाँ जी जी जी हम बारह बजे आएंगे आपकी दुकान पे फिर जो है हाँ हमको अलमारी भी लेनी है और कुर्सी भी बनवानी है सर नमस्ते सर नमस्ते आएंगे आएंगे आएंगे